हिन फोन जी हिकिड़ी नैगिटिव पोइंट आहे कि जेतिरी वधीक देर असां गेम्स खेॾंदा आहियूं फोन में त उहा फोन जाम जल्दी गरमु थी वेंदो आहे पोइ हिन करे वधीक देर गैम्स खेॾण लाइ हेॾो सुठो कान्हे उहो फोन बट इहा ई हिकिड़ी नैगिटिव पोइंट आहे मुंहिंजे हिसाब सां